آس پاس میں ڈاکٹر بننا چاہتی اس لیے کیونکہ گھر میں کسی کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے رات میں تو بہت پرابلم ہوتا ہے جب رات میں کسی کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے کسی کو کون دوائی دینا پتا نہیں چلتا اسی لیے ڈاکٹر بننا چاہتی ہوں اس لیے کیونکہ جب بھی کوئی کا کسی کا طبیعت خراب ہو کوئی انجیکشن دینا ہو پھر ڈاکٹر آئے گا جب تک نہیں ڈاکٹر آئے گا گھر میں کی کوئی ڈاکٹر رہنا چاہیے اچھا ہوتا ہے ہر چیز انجیکشن دینے میں ٹبلیٹ دینے میں خیال رکھنے میں کون کس کی طبیعت کتنا خراب ہے اچھا لگتا ہے اپنے گھر میں سب کی دیکھ بھال کرنا اور مریضوں کو بھی دیکھنے میں اچھا لگتا ہے کسی کی جان بچانا تو اللہ کی میں ہے لیکن بندہ کوشش کرتا ہے اسی لیے بہت اچھا لگتا ہے ڈاکٹری کورس کرنا چاہیے انسان کو بہت اچھا جاب ہے بہت اچھا ڈاکٹری کورس ہے ہم سب کو کرنا چاہیے کیونکہ بہت زیادہ تر تو ہاتھ میں بہت دقت ہوتا ہے جب کسی کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے جلدی گاؤں دیہات میں تو انسان گاؤں دیہات سے جلدی نکلتے نکلتے انسان کی کبھی کبھی جان چلی جاتی ہے ایسے اسی لیے انسان کو ڈاکٹر بننا چاہیے میری سپنا ہے ہم ڈاکٹر بنیں